जी मैं बदलती दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जनता हूँ पर मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन और हमारे प्राकृतिक का यह नियम है कि हमारे जीवन को बदल सके और अब और कुछ अनोखी बातें लोगों को सीखा सके और हमारा बदलाव अगर नहीं होगा तो लोग उसी पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जीवन को जीते रहेंगे और अपने देश और जीवन के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे मैं यह भी नहीं कह रहा हूँ कि हम अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जीवन को भी भूल जाए और अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जीवन के साथ साथ हमें और भी कुछ बदलाव करने चाहिए जैसे लोगों को और आधुनिक चीज़ों के बारे में पता चले और अपने जीवन के बारे में पता चले जैसे कि हमें अपने दैनिक जीवन को बदलने के लिए और दुनिया के बदलाव लाने के लिए हमें अपने कुछ कार्यो को बदलना चाहिए कार्य करने की मार्ग को बदलना चाहिए और हमें कुछ ऐसे तकनीक भी बदलना चाहिए जो हमारे लिए बहुत ही उपयोग हो और हमारे कार्य को बहुत ही जल्दी वो कर सके और हमें अपने सफलतापूर्वक कार्य को करने में मदद दे सके